आंनि गोसोआव थाथारनाय मेथाइफोरा गोबाङै दङ जे बबेबा बबेबा मिथिंगाखौ लानानै लिरनाय बबेबा बबेबा सोरबा सासे लाइमोन सिखोला खौ लानानै लिरनाय जे लाइमोन सिखोला आरो मिथिंगानि नुथाइ बेखौ लानानै रोजाबनाय दोंसे मेथाइ जाय मेथाइयाव जे मिथिंगानि महरा जेरैबायदि समायना बे बायदियैनो सासे सिख्लानि महराबो ओरैबायदि समायना गोरोबफ्लेथारदों बे बायदिनो सासे सेंग्राया लामाजों थांबाय थानाय समाव

सासे सिख्ला ना गुरनो फैनाय बेखौ लोगो मोनोमोन बे लोगो मोन्नायाव जे मिथिंगानि जा नुथाइ सोमखोर समायना बे सोमखोर समायना नुथाइजों जे बे सासे सिख्लानि महरा जोबोद समायफ्लेथारदों बेखो लानानै जे मेथाइ रोजाबबाय बे मेथाइया जोबोद मिलौदो बे मेथाइया जुमुर तालनि

आरो गोबां बे बायदिनो मेथाइफोर दंबावो

आलायअरन जे आलायअरन बुङोब्ला जों फुंबिलि समनि जोंनि मिथिंगा बिखायाव जारां सान ओंखारनाय जे जारां सान ओंखारनाय बे समखौ आलायअरन होन्नानै जों बयबो मिथियो बे आलायअरन मेथाइयाव ओरैबायदि सानस्रि बेरखांदों

लिरगिरिया बेखौ गोबां गावनि मोन्दांथिजों लिरदों जेरै सान साननि रोदाया जेरै जोंनि बुहुमाव फुंबिलि समाव नुजाथिफैयो बे समाव दाउसिन दाउलाफोराबो बिफांनि दालाइयाव बानानै स्रि स्रि स्रा स्राइ गाबस्रावो सोरबाबा गावनि थाखुलि नागिरनानै बिरलाङो बे सानस्रिखौ लानानै आलायअरन सावथुनखौ मेथाइखौ सुजुनाय